دور دراز اور الگ تھلگ دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد طرح طرح کے کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں اس سے دماغی تنازع اور چستی و پھرتی تندرست رہتے ہیں بچ اکثر بچے کبڈی اور کرکٹ میچ فٹ بال یہ سب کے بڑے شوقین ہوتے ہیں خاص کر دیہات میں طرح طرح کے لوگ کھیل اپناتے ہیں بہت سے کبڈی کے بھی شوقین رکھتے ہیں اور دیہاتی علاقے میں خاص کر یہ سب کھیل کھیلنے سے بچے تندرست رہتے ہیں اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور تندرست رہتے ہیں